हम बाबाधाम गेल छनौ बहुत नीक लागल पूरा परिवारके साथ गेल छनौ बहुत सुन्दर व्यवस्था बहुत नीक आओर धाम धामे होइ छै बाबाधाम जहने छै तऽ धाम धामे छै बहुत सुन्दर लागल हमरा सभके दर्शन केनौ मन्दिर देखनौ पूरा घुमनौ आओर बहुत नीक व्यवस्था बाबाके छनि बहुत सुन्दर आओर नीक व्यवस्था सभ चलि रहल अइ तऽ बाबाधामके आओर हमसभ गेनौ पूरा परिवारके साथ तीन दिन रहनहुँ आओर बाबाधामके दर्शन कऽ कऽ तकरा बाद हमसभ एनहुँ ओतहिसँ फेर जनकपुर आबि गेनौ जनकपुरमे रामजी छलथिन ऐल तऽ वएह रामजीके सेहो देखलियनि जे रामजी एलथिहँ तऽ बाबाधामसँ हमसभ जनकपुर एनौ जनकपुरसँ जाकऽ फेर भैरव एनौ भैरवसँ फेर घर पहुँचनौ बाबाधाम बहुत सुन्दर लागल जनकपुरो धाम बहुत सुन्दर लागल भैरवो स्थान बहुत सुन्दर लागल आओर हमरा गाँवमे डिहबार स्थान छथि अइमे सेहो हमसभ दर्शन करै छी बराबर पूजा केनौ हम तऽ रोज एनौ भगवानके भक्तिमे लागल रहनौ जे भगवान किछु करता आओर वएह सभ केनौ दर्शन सभ भगवानके कऽके एनौ